भारत देश का हवा पानी हवा पानी अन्य जगहों से काफ़ी अलग है यहाँ पे सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं जैसे सर्दी गर्मी मानसून वसंत ऋतु आदि प्रकार की ऋतुएँ भारत में पाई जाती हैं भारत के जलवायु की बात करें तो मानसूनी हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन जाड़े के छः महीने में हवाएँ स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मी के छः महीनों में समुद्र के स्थल की ओर चलती हैं और सबसे पहले हम गर्मी की बात करें तो सॉरी सबसे पहले अगर हम शीत ऋतु की बात करें ठंडी की बात करें तो यह दिसंबर से फरवरी तक चलता है इस समय सूर्य दक्षिण के दिशा होने के कारण पश्चिम में भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है यहाँ का तापमान लगभग दस डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि इस समय दक्षिण भारत में लगभग पचीस डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और पूर्वीय तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों के प्रभाव से वर्षा भी होती है इस समय मुख्य रूप से भूमध्य री सागर भूमध्य सागर भूमध्य सागर पश्चिमी देशों के तरफ से वर्षा प्राप्त होती है और हम अगर पूरब की तरफ बढ़ें तो यानि वर्षा की मात्रा हमको कम देखने को मिरती मिलती है और पंजाब में भी कुछ ऐसे ही स्थिति पाई जाती है हिमाचल में ठंडी के समय में सेब की खेती बहुत अच्छे से की जाती है और यहाँ पे हिमपात एवम जैसे कि स्नोफ़ॉल वगैरह भी इस मौसम में होते हैं और भारत विभिन्नताओं का देश है यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म बोलियाँ इन सबके ये चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे मौसम भी तरह तरह के पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि एक ही मौसम हमेशा रहे जैसे कि चार महीने ठंडी हो गई चार महीने गर्मी हो गई चार महीने बरसात का मौसम हो गया चार महीने बसंत ऋतु का मौसम हो गया तो यहाँ पे थोड़े थोड़े समय के लिए बहुत सारे अनुभव बहुत सारे मौसम का अनुभव हम कर सकते हैं और अब अगर हम गर्मी की बात करें तो यह मार्च से जून तक रहती है और इस समय सूर्य उत्तर दिशा में रहते हैं और यहाँ के तापमान को अगर हम देखें तो चालीस से बियालीस डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में भारत का तापमान रहता है और कुछ जगहों पे इसमें वृद्धि भी पाई जाती है जैसे कि यू पी हो गया बिहार हो गया महाराष्ट्र हो गया कर्नाटका केरल आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गर्मी में भारत का तापमान अत्यधिक मात्रा में देखा गया है असम में इस मौसम में चाय और केरल में आम वगैरह और कर्नाटक में काफी चेरी ब्लॉशम आदि चीज़ों की खेती होती है और इस समय अत्यधिक मात्रा में भी गर्मी कुछ कुछ जगहों पे पड़ती है और कुछ कुछ जहाँ गहों पे गर्मी कम पाई जाती है और अगर हम मानसून की बात करें तो यह लगभग मार्च के बाद ही शुरू होता है और मार्च से लेकर के आने वाले तीन चार महीने तक मानसून का मौसम रहता है भारत के आकार के कारण अगर हम अरब सागर वा बंगाल की खाड़ी की दो प्रधान शाखाओं में बाँट दें तो इसमें पर्वतों का वितरण वर्षा का मुख्य निर्धारक होता है और पर्वतीय ढालों के पवन अभिमुख क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जबकि पवनविमुख क्षेत्र में कम वर्षा होने से वृक्ष छाया क्षेत्र निर्मित होता है और भारत का जो हवा पानी है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जगह पे एक ही जैसा भारत का मानसून हो अगर कहीं ठंडी है तो कहीं गर्मी भी है जैसे भारत में भारत का जो मासिनराम है चेरापूँजी है यहाँ पे बहुत अधिक पूरे विश्व में यहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में होती है और इसमें भारत आगे है वर्षा के मामले में यहाँ लगभग बहुत ज़्यादा फीसदी में वर्षा की मात्रा को आँका गया है और इसलिए भारत में हम अलग अलग मौसमों का अनुभव कर सकते हैं और यहाँ का पानी और रुख यह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अलग है और इसे हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं